وعلیکم السّلام بھائی بولیے گا کیا کام ہے آپ کا جی جی آپ کو فش والے سے بات ہو رہی ہے بولیے گا جی بالکل اُسی سے آپ کی بات ہو رہی ہے بھائی جی جی فرمائیے جی جی بالکل کون سی مچھلی چاہیے جناب کتنا چاہیے بھائی صاحب جی جی جی کب تک چاہیے جناب جناب آپ میرے پاس چوبیس گھنٹہ اُپلبدھ رہتا ہے آپ جب چاہے تب لے لیں آکر کے میرے اسٹور پہ تو جناب آپ کو کتنا کتنا چاہیے مچھلی جی جی بالکل بھائی صاحب لیکن اِس کا ریہو کا ریٹ جو آپ کو پڑے گا یہ تین سو سے لے کے پانچ سو تک کے بیچ میں پڑے گا بھائی نہیں آپ آ کر کے میرے اسٹور پر دیکھیے آپ کو بالکل زندہ مچھلی ملے گی جناب اور جون سا بھی مچھلی آپ کو چاہیے ہر قسم کا مچھلی مل سکتا ہے ہاں بھائی صاحب وہ بھی مل جائے گا وہ آپ کو ہزار سے بارہ پندرہ سو تک کے بیچ میں ملے گا جیسا آپ چاہیں ویسا لے لیں اُن کا بھی وہی ریٹ ہوگا بھائی صاحب پندرہ سو سے سولہ سترہ تک کے بیچ میں مل جائے گا تو آپ میرے اسٹور پہ کب تک آ رہے ہیں میں دُکان پہ میں ہی بیٹھتا ہوں جب آ کر کے آپ ملیے جی جی آئیے میرے اسٹور پہ ملتے ہیں پھر جی جی اوکے